आमच्या गोंयांत जायते तरेचे उत्सव जाता शिमगो म्हुणू जाता तेका चित्र रत बीन करता मागीर गोनळ जाता एक ते गोंदळाक नाचता हें करता होळी घालता मागीर बो आमच्या दिवाडेन बोनेरा म्हुणून जाता तेका रॅली हे काडटा मिरवणूक करता ते चित्रां बीन करून आनी पोतेकार म्हुणू जाता जे भुरग्यांक बीन मस्ती करता जाल्या बी भिवोयता आनी पोतेकार येयले म्हटल्यार भुरगीं किदें अभ्यास किंवा जेवपाचें बीन काम बरे तरेन करता आनी खुबशे अशे गोश्टी हा धालो जाता फुगड्यो जाता अशे जायते उत्सव गोंयांत जाता आनी आमी ते मनयतात